डिसाइड मतलब कि असें जदूं छोटे हे कि जेल्लै एह् चीज मतलब कि थोह्ड़ा माइंड बिच्च आया कि असें बुक्स पढना शुरू कीती कि अदूं ते मतलब नां कुछ डिसाइड नेईं हा मतलब दमाक च छोटा हा बच्चें आह्ला खेढ कूद आह्ले पास्सै ज्यादा ध्यान रौह्ना